औ आङो लोगोफोरजों गोबां जायगायावनो दावबायखांबाय आरो आंनि मोनदांथिया बेनोदि जोङो बेरायनाय समाव जा इन्जय लाबोयोमोन जोङो एक'लेन्डफोराव थांब्ला जोङो गोसो बायदि रंजाबोबाय बास सा सा जोङो गान खनलाङो मोसालाङो जोंनि साराबो जा इन्जय खालामफायोमोन बे समाव जोंखौ रंजाहोयोमोन जोंखौ मा होनो बेखौ सियाराव जिरायहोआलासे जोंखौ बोखो बोखो रंजाहोलांबाय थायोमोन आरो जों जेब्ला सहैयो अब्ला जों सिङाव माने दैआव गोबां बिदिनो मोजाङैनो रंजाबोबाय जोङो आरो जोङो बेल' नङा गोबां

जायगायावनो बेरायखांबावबाय बुंनो थाङोब्ला जोङो दार्जिलिं थांखांबाय बे समाव जोङो बिदिनो गोबां बुस्थु माने नायनो जों मोजां मोनो माने मा होनांगौ बिदिखौ सिनारि नायनो मोजां मोनो हाजो हाला आरो जोङो बिदिनो हाजोफ्राव थांब्ला जोङो मोजाङैनो मोजां रंजाबोदोंमोन